जोंहाथ' गोदो सिख्लायावथ' मा मा रक्त'सो फुजिखायो गार्जा होयो जोंहा लोखि थिखोयोमोन आरो लोखि गारजा होयोमोन जोंहाथ' दा गोदो सिख्लायावथ' जोंहा बिदिनो रक्त' होयो नालाय दा आङो मालायनि नखराव फैनानै दा हाबा जाफैनानै दा आङो ब्रह्म धर्म फुजिफैनांबाय दा मालायनि न'खराव फैनानै मालाय नखराव फैनानै हाबा जाफैनानै आं दा ब्रह्मखौनो मोजां मोनो आरो दा आंनि न'खरनि माबा धर्मखौनो आं दा लाबाय मोजां मोनो दा बेखौनो आरो बिदिनो जोंहा बिदिनो बिबारजों फुजा होयो जैग्य' सावो आरो गोदो बिदिनो न'आवबो बिदिनोखा बिदिनो रक्त' होयो नालाय आं दा रक्त'खौ मोजां मोनला दा बिबार ब्रह्मखौसो मोजां मोनबाय दा जोंहा दा बिदिनो बिबारजों फुजा होयो आरो जैग्य' सावो जोंहा